मुंहिंजो हिकु पसंदीदा किताबु आहे जंहिंजो नालो आहे भगवत गीता भगवत गीता जेको आहे उहो सभिनी जे लाइ चयो वञे त हिकु ॾाढो सुठो किताबु आहे छाकाणि त उन मां असांखे जेकी आहे सभिनी जे लाइ सिखण जे लाइ मिले थो जीअं हुन में धर्म जे लाइ राजनीति जे बारे में मिले थो ऐं हमेशह जेको आ्हे माण्हू जेको आहे अखियूं खोले करे रहे जेको बि ॿियो केर चए थो उन ते विशवास न करिणो आहे हुन में जेकी राजनीति जेकी आहे उहा कृष्न भॻिवान उहा बि बुधाई आहे की हुन में कीअं राजनीति हली रही आहे ऐं धरम जे बारे में बि बुधाए रहियो आहे कृष्न भॻिवानु असांखे की असां जेको आहे जेको बि कयूं था उहो पंहिंजे लाइ ई था कयूं असांखे जेको करिणो आ उहो असांखे अॻियां हली करे पाण खे ई भोगणो आहे ऐं जेको आहे असां जेको बि कमु कयूं भले धरम जे बारे में कयूं राजनीति बि बारे में कयूं पर उहे सुठा वीचार रखी करे कयूं जेको असां सुठा वीचार रखी करे कंदासीं त उहो ई सुठो थींदो अॻियां हली करे